हेलो ओलाके ड्राइवर बजैत छियै ओला से कतऽ छियै अहाँ हम एहि बेर उदय किरानाके पास ठाढ़ छियै अहाँ कतऽ छियै कितना देरमे अबै तऽ लोकेशन हमर है उदय किरानाके पास कितना देरमे पहुँच जायब अच्छा ठीक जल्दी आउ